हाँ सर नमस्ते हाँ सर जैसे कि मान लीजिए हमको दस लीटर दूध चाह रहा था आपके यहाँ मिल जाएगा नहीं सर हमको गाय का चाह रहा था गाय गाय का चाह रहा था हमारे भैँस का दूध

और भैँस का जी सर जैसे कि मान लीजिए दूध नहीं मिलता है दूध मान लीजिए तो मान लीजिए कि जैसे कि आनी पानी भी उसी में रहेगा दूध में अरे नहीं जैसे कि मान लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग जैसे कि कुछ लोग देते हैं तो मान लीजिए जैसे कि दस लीटर दूध हो गया तो उसमें पाँच दो दो किलो पाउडर मिला दिए उसको पन्द्रह बीस किलो दूध तैयार कर दिए

तो सर यह यह यह भैँस का दूध कितने रुपये लीटर रहा है मान लो इसी में एक एक भैँस नही जैसे मान लीजिए कि जैसे कि जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि जैसे कि सुबह का दूध दुहे हुए हैं वह किसी को दूहकर रात को देते हैं वह जैसे बचा है वही रख देते हैं दूध जैसे सुबह का दूध बच गया तो वह शाम को खपाएँगे शाम काे बच गया तो सुबह खपाएँगे मान लीजिए हमलोग हमलोग एक बार से ऐसे ही दूध लिए थे और दूध को गैस पर भी जब गरमाए तो पूरा दूध फट गया मान लीजिए हमलोग का सारा घाटा हो गया तो इसलिए हमलोग हमलोग सामने दूध हमलोग को मिलता ही नहीं है तो हमलोग कैसे जानेंगे कि मान लीजिए कि शुद्ध दूध मिल रहा है हम तो यह नहीं मानते हम हम यह जानते हैं कि यहीं पर बनता है तो दूध ले रहे हैं तो पानी कुछ न कुछ तो ज़रूर पानी देंगे

अब जैसे मान लीजिए कुछ कुछ लोग होते हैं बहुत गन्दगी से दूध देते हैं जैसे कि वह आछी माछी सब ऊपर भिनती रहती हैं और उसी लिए उसी में तो पड़ जाएँगे ठीक ठीक है ठीक है